हेलो जय झूलेलाल दीदी अन त हूअ ई रिद्धि सिद्धि वारे जा हुतां था ॻाल्हायो न मोबाइल सेंटर तां हा अच्छा हा मां हुतां पई ॻाल्हायां शिव शंकर वारे जे हुतां ऐं मूंखे खपंदो बसि मजे में तव्हांजो कहिड़ो हाल आहे ॿियो घर में सभु ठीकु चाक अरे हाणे हू खपंदो हिकिड़ो आई फ़ोन खपंदो चोॾहं प्रो मैक्स उहो आहे तव्हांखे हाली की घुराइणो मिली वेंदो त हा त उहो घणे पवंदो या छा कुझु ॿुधायो थोरो

अच्छा त कुझु फ़ाइदो वाइदो तव्हां करे ॾियो न उन थी वेंदो हा

अच अच्छा अच्छा त फ़ोटा वोटा सुठा निकिरींदा त पहिरीं बि अलाए कंहिं घुरायी हुई आई फ़ोन पर हू सुठो ई कोन्ह निकितो फ़ोटा जहिड़ा कारा ऐं ॿियूं घणियूं हिन जूं सभु आहे क्वालिटी विटी सभु सही आहिनि हिन जूं हा

अच्छा अच्छा अच्छा त ॿिय ॿिया फ़िर फ़ीचर्स वीचर्स सभु सही आहिनि हिन जा सभु सवलो आहे न इने त तव्हांजे हिसाब में कीअं आहे सही आहे की ॿियो कहिरो फ़ोन आहे हिन बराबरी जहिड़ो भई अगरि घटि में वठ

न सैमसंग त पहिरीं हो त हाणे मन आहे की भई ओ आई फ़ोन वठिजे त हाणे वधीक भई अगरि उहो सही हुजे त उहो पैसा पोइ वरी उन हिसाब सां ख़र्चजे न हा उ यहेई उहो अच्छा अच्छा अच्छा हीअं अच्छा त हाणे त उहेई तव्हांजे सां तॾहिं असां चयोसी सुञातल दुकान तां ई वठूं त पई सवलो ख़बर जानकारी छो की पहिरीं सभु यूज़ करे ॾिठां आहिनि असां वीवो सैमसंग ओप्पो वारे पर हाणे मन हो सभिनीनि जो ॿारनि जो बि कू भई हाणे आई फ़ोन वठी ॾियो पप्पा खे त वरी हिन करे ती पुछां त

अच्छा हा त उओ असांजी पड़ीअं वरी शादीअ जी सालगिरह आए त पो उन ते खपंदो सरप्राइज़ ॾियणो हो हिननि खे त तव्हां भली उहेई तव्हां भली मोकिलजो ईंदो मुंहिंजो पुटु वठण ईंदव तव्हां वटि ऐं पेमेंट पोइ अन उहो करे वेंदव पाण ई त तव्हांखे दिक़तु न हुजे थोरो फ़ीचर्स वगै़रह हुनखे थोरो ॿुधाए छॾिजो ऐं कुझु दिक़तु हूंदी त पोइ वरी तव्हां दिक़तु हूंदी पोइ तव्हांखे ॿुधाए छॾंदासीं ठीकु आहे त पंहिंजे घर जी ॻाल्हि आहे पर सवलो हूव ॿुधाए छॾजोसि ठीकु आहे इहेई आहे न भई घर सौलो बि पवंदो हलो ठीकु अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा ठीकु ठीकु

ठीकु ठीकु आहे हा जय झूलेलाल जय झूलेलाल जी जी जी हलो ठीकु आहे ओके जय झूलेलाल